ब्रै डिसिम्बर नैरोजा जि जिबा नभेम्बर नैरोजा नैजिथाम जिद' जुन नैरोजा जिद' नैजिगु मे नैरोजा दाइन जिस्नि जुलाइ नैरोजा जिगु